स्ट्रीमिंग ऐं वीडियो कंटेंट जेको आहे उहो एक्चुली गेम्स खेॾण जे टाइम ते रांदि खेॾण जे टाइम ते उहे हेॾो असांजे दिमाग़ ते असरु थियूं कनि की उहा जेके कंटिन्युएशन में रिले में कंटिन्युअस हिकु खां पोइ हिकु खां पोइ हिकु खां पोइ गेम ऐं हिकु खां पोइ हिकु लैवल चालू थी थिए उहो असांजे माईंड खे ईअं स्टक थियूं कनि की असां की न हीअ लैवल पार करिणी आहे न इहे जेका हिन जी लैवल आहे उहा असांखे पार करिणी आहे त हीउ करे ॿार बि जेके आहिनि उहे गेम खेॾण अगरि विहनि था थो हुननि जे दिमाग़ ते एतिरो असर थी करे की बसि इहा असांखे मोबाइल छॾिणो ई न आहे त इहो जाम असांखे असर थो करे गेमिंग इंड्सट्री जेको असांजे रैगुलर डे टू डे लाइफ में जाम असर थो करे इहे जेका हिकु एडिक्शन आहे हिकु तरीक़े जी जेका असांखे एडिक्शन लॻी थो वञे त उहो निकिरे ई नथो पियो त ईअं न हुजणु खपे असांखे पाणे ई पंहिंजे माईंड खे पाण खे कंट्रोल करिणो आहे न की मोबाइल में गेम असांजे माईंड ते कंट्रोल करे